की केना अपनेक लै के हइ

बीस लिट्टी बीस रुपे रोटी सब्जी चारि चारि गो रोटी

पचास रुपये पचास रुपैए चावलो

दू सब्जी सब्जी दू गो भुँजिआ

पचास रुपैआमे पचास रुपैआ एहिजे बैठकऽ खइबहो तऽ जे प्लेटके हिसाबसँ लगतऽ से पइसा तोरा दिये पड़तऽ ओहिजा लै जेबहो तऽ प्लेटके हिसाबसँ रोटी सब्जी मिलतौ तोरा आ पचास रुपैआ लगतौ चावल

रोटी आ सब्जी दू गो पचास रुपैआ आओर खीरो लेबहो ओहि पर तऽ खीरके पइसा अलगसँ

आरो ओकरा पर मिठाइयो खाना छऽ

ओ सभ ओकरामे मिलतौ ओहिसँ ओहि पइसा कम नहि लागतौ एहिसँ दोकान पर होइ खाहो चाहे घर उठाइके लए जा दोनो चीज बराबर

सभ खाना तैयार छऽ